हॅलो खंय आसा गो खूब हांव आसां घरा कडेन तुगे आवजच ना सो ह तूं अशेंच तूं सम हेजे नेचर लवर म्हणून हांवें एक प्लॅन काडलो पळय तुका मानवता जाल्यार पावसीय बरो पडटा न्ही म्हण हांवें काणकोणचे वॉटरफॉल ट्रॅक करपाचो असो म्हाजो प्लॅन आसलो तूं केन्ना फ्री आसतलें गा आमी वचपाक शकता आनी खंय खंयशीं गे वयतलीं गेली जाल्यार हांवें नांवां हांय नांव आयकलां पूण हांव केन्ना गेलें ना तें तुका खबर आसता म्हणन हांवें तुका फोन केलो हा ह बरें केन्ना या तर केन्ना या तर आमी आयजूच या सांचे मागीर एक चारांक सुमार अशें भायर सरया बरें तिनूय भोंवन येवया तर काळोख जावच्या पयली मातशें परतवया रॅनकोट मातसो हाडपाक विसरनाका पावस झळ्ळ्यार दोगांय भिजतलीं बायकच घेवन या हय तेंत न्हू बायकूच घेवन या मेळयां त चारांक बरें तर